पूर्णियामे मने मरन्नामे राइस मिल छै वहाँ चावलके उत्पादन होइ छै राइस मिलमे बहुत राइस मिलमे राइस ही ने बनतै राइस मिल छै आओर इहाँ पर पूर्णियामे आओर उत्पादक मतलब कि पूर्णियामे सब ई सबके उत्पादक हुए छै मकइके भी हुए छै ई सबके उत्पादक हुए छै सबसँ जादा मकइके गहूँमके हुए छै ई सबके उत्पादक हुए छै पूर्णियामे आओर ई सबमे कमाइ भी ठीकठाक हुए छै आओर इहाँ राइस मिल भी छै